साढ़े एरिया दे बिच जादै कोला जादै मक्क होर कनक लाई जंदी कनक जेह्ड़ी ऐ दिवाली दे जिसलै दिवाली आंदी ऐ दिवाली दे कन्नै कन्नै गै अस जेह्ड़ी कनक राही उड़ने आं ओह्दे बाद च जिसलै मई जून दा म्हीना औंदा उसलै अस जेह्ड़ी मक्क राह्ने आं कदें कन्नै कन्नै असें भिंडियां होंदियां लाई दियां खीरें होंदे लाए दे टिंड्डे होंदे लाए दे ओह् अस जेह्ड़े मक्कें दे बिच गै सुट्टे दा होंदा होर इक्क जगह दा अस दौ त्रै फायदे लैन्ने आं होर अपने घरै दी मक्कां जां भिंडियां जां साग सब्ज़ी अस अपने घरै च गै पूरी करने आं असें दकान पर नेईं जाना पौंदा ऐ जादैतर पैसे जेह्ड़े खर्च नेईं करना पौंदे हैन अस जमींदार आदमी आं अस घरै दा गै एह् अनाज पूरा करियै अपना जेह्ड़ा गुजर बसर करने आं होर एह् बड़ा गै अच्छी जेह्ड़ी चीज़ ऐ की एह् घरै दी फसल जेह्ड़ी उगाने आं होर असेंगी पूरी गरंटेड़ होंदी ऐ होर बड़ा जादै इस साग सब्ज़ी दे बिच असेंगी सोआद मिलदा